नमस्ते अरे हम बनारस से मुझे लखनऊ जाना था और हाल लखनऊ से दो तीन इस्टेशन तीन इस्टेशन तीन इस्टेशन पहले हमारा मोबाईल खो गया और स्टेशन पर अंदर उतरे थे पानी पीने के लिये पानी पीने के पिये तो सांस निवरे थे और ये मोबाईल हमारा गिर गया लखनऊ से तीन इस्टेशन पहले तीन इस्टेशन पहले गिरा है और तीन इस्टेशन पहले हम उतरे थे और मोबाईल इस्टेशन का नाम तो लिखा था लेकिन याद नहीं है मेरे कौनसे स्टेशन पर थी वो याद नहीं है ये तीन स्टेशन पहले है हम स्टेशन पर पानी पीने उतरे थे हाँ ध्यान तो जरूर रखना चाहिये लेकिन कोई अपने ही कोई मोबाईल अपने या कोई सामान नहीं चाहता कि हमारा खो जाये तो लेकिन खो जाता है सामान पहले तो यहाँ से यहाँ का जैसे कि इंचार्ज जो एफयार लिखता है कौन है अच्छा ठीक है तो लिखिए देखिये पहले उसको जो हमारा नंबर है उसको ब्लाक करिये नंबर अब बात दी पहले क्या नंबर है हाँ नाम ठीक है तो ये नाम और हमार नाम है भूपेन्द्र नाथ सिंह हाँ तो उसका नंबर है चार आठ बारह हाँ सोलह बीस चौबीस और अट्ठाईस

ये नंबर है हाँ ठीक है ठीक है एक ही तो मतलब एक ही प्रयास करिये और ये अभी करियेगा थोड़ा सा जैसे कि मोबाईल को खोजने का भी प्रयास करिये हाँ टाइम लोग ऐसे बहुत से लोग ऐसे ईमानदार भैया भी हैं कि लोग किसी का सामान पाया में देने का प्रयास करते हैं तो हो सकते तो मैं एक दो दिन में दें भी दे

इस नंबर पर काल भी

बजने पर मिल मिल सकता है मोबाईल

हाँ ठीक है हम भी बात देंगे पहले तो उसको ब्लाक कर दीजिये के उसको कोई इस्तेमाल ना करे

ठीक है नमस्ते हाँ नोबाय मोबाईल नंबर है पंचयानु उनसठ इक्कीस चौवालीस बयासी ये ही नंबर है ठिगना है